सर बोलिए मेरा घंटीघर में बैग लगा था ओर बैग चोरी हो गया है हम रमोली ग्राम बेजपुर से बोल रहा हूँ मेरे घर में शाइन एस पी ब्लैक और रेड हाँ रेड

हाँ साइन एस पी हौंडा साइन एस पी छब्बीस सतत्तर सारा पेपर है सारा पेपर है जी सर ये सब लेके हम ये सब लेके हमें कहाँ आना पड़ेगा पुलिस इस्टेसन हाँ हाँ पता है हमें

बोलिए कितना दिन तक में हो जाएगा

ठीक है सर हम लेके आते हैं लेटेस्ट ठीक है सर ओके धन्यवाद